हॅलो निकिता आगो तुंवें बायक खंय ट्युशनाक घातलां गो आमोणकरा कडेन घातलां देवा सायबा तेजी फी गो बाय कितली शी हांवें घातलेलें म्हजे कडेन पयली तें भोटें हांव खंय जाणा तें शिकचें ना म्हणून म्हाका म्हणपा लागलें मम्मा हांव शिकता गे तो बरो शिकयता म्हणपा लागलो म्हणून हांवें घातलें तेका न्हय गो आनी ग शिक तें आं मागीर कळ्ळें न्हय गो म्हाका हांव खंय जाणां तो असो करतलो म्हणून हांवें समजलें किदें हो बरो भुरग्यांक शिकयता दिसता म्हणून म्हणून हांवें घातलें तेका पोंग गेल्या बायन म्हज्या लॅवल टू काय शू किदें म्हणटा पळय तें घेतलें न्हय गो म्हणून हो किदें म्हणटा ना सगल्या भुरग्यांक आपूण एकेच भशेन शिकयता तेजे चेडवाक आपूण असो घेवन बी बसपाचो ना म्हूण आतां ना न्हय गो म्हणून हांवें किदें केलें मारूं झक म्हणलें इतलो पयसो तर गेलोच म्हजो उदकान आनी किदें करतलें म्हणून आतां चितलां हांवें तेका दुसरे कडेन घालतलें म्हुणूं तूं जाणा बी कोण वळखीचो बी आसा तुजे कडेन गौरक्ष खंय घेता गो तो खंय टुशन घेता तिवरेचो गौरक्ष देवा सायबा कितें सांगूं तुका आगो तो टुशन कमी घेता मदींच फार्मासीन धांवता मदींच आंबे घेवन धांवता एक म्हणून ना भुरगीं बोवाळ घालता मुगो भुरगीं घालता तीं घालता आवयांचें तर सांगूच नाका किदें म्हणून सांगूं गो तुका हांव समजलें मा हांवें आयकल्लें गो बरो टुशन घेता म्हणून हांवें चिंतलेलेंय बी घालतलें म्हणून पळोवंक गेल्यार बेस्टेत एक दीस गेलें हांव थंयसर पळोवपाक पळोवंक गेल्यार गौरक्ष नाच हांवें म्हणलें बाबा टिचर खंय रे म्हाका म्हणपा ला काकी टिचर फार्मासीन गेल्यार म्हणपा लागलीं तिका फोन येयलो मॅडमीचो आपल्याक अमकें वखत जाय म्हणून देवा सायबा म्हणलें हो भुरग्यांक शिकयत्लो किदें फार्मासी वयत्लो काय भुरग्यांक पळयत्लो तेंच

तेंच न्हय गो म्हणून म्हणलें आसूं थंय नाका पुरो जाता तितलें नशिबान आसलें जाल्यार जालें पास हरशीं म्हणून जातलें गो पास म्हजें बाय तशें शिकता गो तें कळ्ळें हय आनी कितें तर हय गो बाये खरें तुजें

हय हय हय सारकें तुजें सारकें चल बरें तर आनी किदें म्हणटा सांगपाचें बी किदें आसा तर न्हय हय सगलें सारकें गो पूण आमकां सगलीं बुकां कळपाक जाय न्हय गो आमीच पयली भोटीं हां बरें बरें चल बरें तर आं बरें